پہلے ہمارے پاس کی پیڈ فون تھا اب جب سے سماٹ فون آئے ہیں ہمیں بہت سہولیت ہو گئی ہے میں نے بھی اسمارٹ فون لے لیا ہے پہلے ہم کسی سے بات تو کر لیتے تھے لیکن ویڈیو کالنگ نہیں کر سکتے تھے ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے فوٹو نہیں کھینچ سکتے تھے لیکن اب جب سے ہمارے پاس اسمارٹ فون آئے ہیں تو کوئی ہمارا رشتہ دار کوئی بھی بندہ ہم جیسے امیریکا چلا گیا ہے یا کہیں باہر ملک میں چلا گیا ہے بہت دور چلا گیا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہم اس کو دیکھ کر اس سے بات کر سکتے ہیں یہ ہماری ٹکنالوجی کی ایک بہت اچھی بات ہے تبدیلی ہوئی ہے اور جیسے پہلے ہم کوئی بھی خبر یا نیوز ہوتی تھی تو ٹی وی کے ذریعے ہی ہمیں سنائی جاتی تھی لیکن جب سے یہ ٹکنالوجی کے فون آئے ہیں اس کے ذریعے ہم کوئی بھی نیوز ہوتی ہے تو ہمارے فون میں اپ ڈیٹ آ جاتی اس کی آ جاتی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے یوٹیوب کے ذریعے یا پھر کسی بھی ایپ کے ذریعے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہی ہماری ٹکنالوجی کی تبدیلی ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوئی ہے جیسے ہمیں سہولیت ہوئی ہے کافی اسمارٹ فون سے لوگوں کو زندگی میں بہت آرام ہوا ہے نیوز کو لے کر یا پھر کوئی بھی پریشانی کو لے کر یا کہیں پہ بھی جانے کو لے کر گوگلس کی ہمیں بہت ہیلپ ہوئی ہے ٹکنالوجی نے ہم لوگوں کی بہت ہیلپ کی ہے بھی یہ بہت فائدے مند ہوئی ہے پہلے زمانے میں لوگ پریشان رہتے تھے اس کو لے کر کیسے جائیں گے کیسے کریں گے پھیری کریں گے اب جب سے فون آیا ہے سب کے تو گھر میں بیٹھے بٹھائے ہم شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ہم فون سے شاپنگ کر لیتے ہیں آرام سے بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہم ٹیکسی وغیرہ اولا وغیرہ بک کر لیتے ہیں فون سے یہ یہ ہماری ٹکنالوجی کی اسمارٹ فون کا ہی فائدہ ہے یہ